हालो मुन्सिपाल्टी बर्थ ड दे दॅथ ऑफीस म्हाका मातसो मॅडमी कडेन उलोवपा जाय हॅलो मॅडम काल हांव येयल्लो विनोद सत्रकर मातशें म्हाज्या चल्याचे न्हू एक बर्ताचेर मातशी मिस्टेक जाल्ली आसा ती म्हाका चेंज करपा जाय हय तो एड्रेस मात्सो दुसरो आसा तो मातसो चेंजीस करून म्हाका ती मातशी म्हाका परत मेळपा जाय ताका लागोन हांवें तो एड्रेस तुका हांव तुजे एड्रेसाचेर मेल करतां तें मातशें म्हाका दोन दिसान मातशी म्हाजी हें करून म्हाजी कॉपी म्हाका मातशी हें करात सॅण थँक्यू देव बरें करूं